हलो जय झूलेलाल मां तव्हां प्लमबर वारा पिया ॻाल्हायो अंकल मूंखे पंहिंजे घर जा थोरा नलिका लीक पिया थियनि हुननि मां पाणी पियो विहे त उहा मूंखे ठाराइणा आहिनि तव्हां अॻे बि असांजे घर आया हुआ ठाहिण मां उदयनगर कॉलोनी मां पेई ॻाल्हायां उदयनगर कॉलोनी मां गुरमुखदास जे घरां हा हा त तव्हां उते आया हुआ अॻे बि त असांजे घर जा थोरा नलिका लीक थी विया आहिनि पाणी पियो विहे त हू ठा सही थी वेंदा अईं ॿ टे पाइप लीक थी विया आहिनि अलाए बारिश जो पाणी अलाए छत ख़राबु आहे पहिरां त अंदरि पाइप फाटी पियो आहे पतो नथो पएजे त तव्हां अची उहो पाइप वाइप ॾिसी वञो अच्छा ऐं ऐं जो नलिको हिकिड़ो अहिड़ो आहे मुंहिंजे रधणे जो नलिको बासणु थी मलां त या त खोलां थी त बंदि नथो थिए ऐं त खोलण में बि टाइट थो लॻे हुनजो अलाए वाशर ख़राबु थी वियो आहे अच्छा त तव्हां अची सघंदा या तव्हां पंहिंजे कहिड़े माण्हू खे मोकिलंदा अच्छा अच्छा त तव्हां केसिताईं ईंदा वरी जो तव्हां जो ईंदा त वरी तव्हां उतां मथां वाल बंदि करे लाहींदा पाणी जो त मुंहिंजो कमु रुकी वेंदो हा वरी मां रधणे में रोटी ठाहिया बासणु मला त मुंहिंजो कमु वरी रहिजी न वञे न

अच्छा हा त जो हा त पोइ पोइ मुंहिंजे घोट खां पुछांसि भई हुन में छा छा सामानु लॻंदो त थोरो न त तव्हां वठंदा अचो या हुन खां घुराए छॾंदमि तव्हांजो फ़टाफ़ट कमु थी वेंदो झटिपटि में

ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां अॻे बि आया हुआ त तव्हां भई थोरा वाजिबु पैसा वैसा वठिजो तव्हां कमु ॾिसिजो पहिरीं हा हा सुञातल माण्हू आहियूं न पाणि वरी हा हा हा त सुञातल आहियूं न इन लाइ करे मां तव्हांखे फ़ोन कयो त जंहिं सां तव्हां अची थोरो नलु वलु अची ॾिसिजो थोरो सही करे वञिजो नलु ऐं पाइप लीक पियो थिए न त उनखे थोरो ठाहेजो न त पासे में हिकिड़ो मकानु ठहे पियो नओं उतां मिस्त्री हुनखे हाली खणी पकिड़े ॾेखारींदीमांसि न न उहो तव्हां ईंदा पोइ हुनखे वठी ईंदमि के भई तव्हांजो कमु आहे या हुनजो कमु आहे तव्हां ॿई मिली ॾिसी छॾिजो जंहिं जो कमु हा ठीकु ठीकु आहे हा हा पोइ मां हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल ठीकु आहे ठीकु आहे अंकल मूंखे इंतिज़ारु रहंदो जय झूलेलाल